दिल्लीअ में हर तरीक़े जी प्रयाप्त संसाधनु आहिनि ट्रेवल करण वास्ते हिते मेट्रो आहे ऑटो रिक्शा आहे टेक्सी मिली वेंदी आहे जेके नीअरेस्ट रेलवे स्टेशन आहिनि न्यू डेल्ही एंड डेल्ही रेलवे स्टेशन आहे त पर्यटक खे किथे बि वञनि अचनि में काई बि काई दिकतु न थींदी आहे तव्हां किथे बि वञी अची सघो था नॉट ओनली नार्थ इंडिया बल्कि पूरे भारत में किथे बि अची वञी सघो था ट्रेन स पूरे भारत जे वास्ते हिते अवेलेबल आहिनि न्यू डेल्हीअ खां हर तरीक़े जी ट्रेन अवेलेबल आहे स्लीपर हुजे थ्री टायर हुजे ऐं टू टायर हुजे या शताब्दी हुजे या वंदे भारत हुजे एअरपोट वास्ते बि